لکھنے کے دوران میرے لیے سب سے مشکل پہلو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے خیالات کو واضح طور پر اور موثر طریقے سے پیش کر سکوں جب میں کسی موضوع پر لکھنے بیٹھتی ہوں تو کبھی کبھی الفاظ نہیں مل پاتے یا خیالات میں تسلسل نہیں بن پاتا مصنف کے بلاک یا تخلیقی بلاک کا سامنا بھی اکثر ہوتا ہے ایسے میں میں لکھنے سے کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتی ہوں تازہ ہوا میں جاتی ہوں یا کوئی اور تخلیقی کام کرتی ہوں تاکہ دماغ کو تازگی مل سکے کبھی کبھی میں دوسروں کی تحریریں پڑھتی ہوں یا اپنی پرانی تحریروں کا جائزہ لیتی ہوں تاکہ حوصلہ افزائی مل سکے اور دوبارہ لکھنے کی تحریک پیدا ہو سکے اس کے علاوہ میں اپنی تحریری اعداد کو منظم کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں جیسے کہ روزانہ لکھنے کا معمول بنانا تاکہ لکھنے کی روا کی روانی برقرار رہے لکھنے کے دوران کئی مرتبہ ایسا مرحلے آتے ہیں جب خیالات کا بہاؤ رک جاتا ہے اور قلم چلنے سے انکار کر دیتی ہے یہ مرحلے بہت ہی مایوس کن ہوتا ہے اس مشکل سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے میں کچھ حکم حکمتِ عملی اپناتی ہوں پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی مصروفیات کو بدل دیتی ہوں مثال کے طور پر میں کوئی کتاب پڑھتی ہوں کوئی قلم کوئی فلم دیکھتی ہوں یا موسیقی سنتی ہوں تاکہ دماغ کو نئی تحریک مل ملے اور خیالات کی روانی بحال ہو سکے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام سے وقفہ لیتی ہوں کچھ وقت قدرت کے قریب گزارتی ہوں مثلاً باغبانی کرتی ہوں چہل قدمی کرتی ہوں یا کسی خوبصورت مقام پر جاتی ہوں یہ چیزیں مجھے دوبارہ تازہ دم کر دیتی ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے لکھنے کے موضوعات کو مختلف زاویوں سے دیکھتی ہوں کبھی کبھی ہم ایک ہی نقطۂِ نظر سے دیکھ کر تھک جاتے ہیں اور خیالات بھی ہم محدود ہو جاتے ہیں زاویے بدلنے سے نئے معلومات اور خیالات سامنے آتے ہیں آخری بات میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ ہر مصنف کو کبھی نہ کبھی مصنف کے بلاک کا سامنا ہوتا ہے اور یہ ایک معمولی بات ہے مستقل محنت اور عزم سے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے